हमार जीवनमे बहुत सारा बदलाव आएल छै जेनाकि भारत देशमे जे छै ने आइकाल्हि व्यापार क्षेत्रमे आइकाल्हि जादा उतरि भए गेल छै जेनाकि आइ काल्हि जे जॉब उतना नहि मिलैत छै नौकरी उतना नहि मिलैत छै जाहिसँ हमरा आर करै छी नया स्टार्टअप करैत छी ने कोइ दू चारिगो लड़का मिलिके आओर उद्योगपति जे छै ने हमरा आर के खुद ही बनि जाइत छियै आओर उद्योगपति हमरा आरके पैसा दे दए छै सरकारो हमरा अर के मदद करै छै कि उद्योग स्थापित करे हमरा आरके अच्छा व्यवस्था लाबे लिए आओर हमरा आरके खुद खुद कामके चलते हमरा आरके लिए आओर व्यापार क्षेत्र हमरा आरके लिए अच्छा चलि रहल छै यानि कि नओ जॉबके चिन्ता जरूरी नहि छै सरकार पूरा अहाँकेँ मदद करैत छै आओर मनोरञ्जन मामलेमे तऽ अपन मुम्बइ शहर एकदम बेस्ट छै ने जाहिसँ बॉलीवुड भए गेलै सुपरस्टार सलमान खान शारुखान ई सभ जे छै ने आइकाल्हि चर्चामे छै हालोमे ओकर मूवी आबै वला छै जेनाकि कि जूली टू जूली टू एना ओना आएल रहै ने ओएह वजहसँ पूरा मनोरञ्जन बदलि रहैत छै आओर सरकार अहि सभके पूरा निरीक्षण कए रहल छै आओर अच्छा व्यवस्था क्राइम किस स्तर पर हमर अच्छासँ चलि रहल छै